हा असां हिकु सुठे गायक जो ॻाइणु ॿुधो आहे ॻाइणु उन जो तमामु सुठो ऐं मिठिड़ो हूंदो आहे असां खे उन जो ॻाइण सां सुठो अनूभव थो थिए ऐं असां जो मनु प्रफुल्लित थो थिए असां हिकु अहिड़े गायक जो ॻाइणु ॿुधणु वधीक पसंदि कंदासीं जंहिंजो ॻाइणु तमामु सुठो हुजे जंहिंजी आवाज़ु तमामु मधुर हुजे ऐं हुन खे स्वरनि जी जानकारी हुजे असां हिकु अहिड़े गायक जो खे पोइ तमामु अॻिते वधाइण जी कोशिशि कंदासीं ऐं असां इहो चाहींदासी की हू हरदमि अॻिते वधे